जेके माण्हू हाणे ई ड्रॉइंग शुरू कई आहे ऐं पंहिंजो गुण निखारण था चाहिनि पिया त मां उन खे इहा सलाह ॾींदसि त ड्रॉइंग करण लाइ ड्रॉइंग में हिक खां ॿ कलाक ख़ुदि खे वक़्तु ॾियणु खपे छो त हर ॾींहं पाण प्रैक्टिस कंदासीं त ही पंहिंजी ड्रॉइंग सुठी थी सघंदी न त पंहिंजी ड्रॉइंग में सुठो निखारु कोन अची सघंदो इन करे पाण खे हर रोज़ु ॿ खां टे या हिक खां ॿ कलाक कढनु घुरिजनि

ऐं अलॻि अलॻि लंबाई ऐं मोटाई टैक्सिन जी लाइन ड्रॉ करे ॾिसिजे पोइ उन खां ऐं झिकझैक लाइन तिरछी ऐं पैन बिना मथे उथारे ठाहे ॾिसिजे पोइ शेप में शेडिंग करे गहिराई हिक अक्सरि तयारु कजे गोलो जोड़े हिकु सिम्पल शेप ठाहिजे हुन खां पोइ ई तव्हांजी ड्रॉइंग में हिकु सुठो थोरो निखारु ईंदो पोइ कास्ट शैडो पंहिंजी ड्रॉइंग खे असुली ठाहिण जी कोशिशि कजे शैडो खे ऑब्जैक्शट शेप में ठाहिजे ऐं तव्हांखे प्रोफेशन सां गॾु सहायता जी बि ज़रूरत आहे त पेपर ते तव्हां हिकु ग्रेड ड्रॉ करे छॾियो पोइ उन खां पोइ तव्हांजी तयारु थियलु पिचर तव्हांजी हिकु असुली पिचर सां गॾु हिकु अनुपात में हुजे उन खां पोइ तव्हांजी ड्रॉइंग ॾाढी सुठी ठहंदी ऐं हुन में हिकु सुठो निखार बि ईंदो पोइ अलॻि अलॻि शेप में ऑब्जैक्ट तयारु करणु घुरिजनि जॾहिं तव्हां ड्रॉइंग जे आर्ट में बेसिक लाइन तयारु कंदा त तव्हां शेडिंग में मास्तर करे छॾींदा पोइ उन खां पोइ तव्हांखे ड्रॉइंग जो कुझु गुणु प्राप्त थींदो उन खां पोइ तव्हांखे ड्रॉइंग बि ॾाढी सुठी तरीक़े सां ईंदी इंसान जे चहिरो ठाहिण लाइ वॾो ओवल शेप ऐं उन जे मथां क्रोस जा निशान ठाहिण घुरिजनि छो त उन खां पोइ तव्हां ई हिकु इंसान जो चहिरो ठाहे सघो था हिकु अंडो उल्टो अंडो ठाहे मथां खां थोरो चौड़ो हुजे पोइ ई हिकु इंसान जो चहिरो ॾाढो सुठो ठही सघिजे थो